मेरे यहाँ कोविड करौना हो गया था वह चीन से आया था चीन से धीरे धीरे आ ही रहा था और भारत में यहाँ हम लोग डर गए कि अब वह यहाँ आ जाएगा अब यहाँ आ जाएगा उसके बाद में फिर हम लोगों यहाँ इतना सब डर गए कि धीरे पढ़ाई लिखाई बच्चे सब पढ़ लिख रहे थे धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई बंद होने लगी इस्कूल बंद होने लगा सब टीचर डर गए इस्कूल वाले सब डर गए कि अब यह यहाँ आ जाएगा अब इस्कूल बंद कर दो करोना बहुत तेजी से फ़ैल रहा है इतना तेजी से करौना फ़ैल रहा था कि बहुत सारे लोग तो ख़त्म हो गए इतने इतना लोग मर गए कि देख देख कर हम लोगों की तबियत खराब हो गई थी कि अब क्या होगा आगे क्या होगा एक तो बच्चों क भविष्य खराब हो रही थी और दूसरे में जिसके वह हो रहा था करौना वह बच नहीं पा रहा था डाक्टर लोग सारे अपने क्लिनिक बंद कर दिए थे कि हम दवा नहीं देंगे मेरे भी हो जाएगा और फिर हो भी रहा था एक दो डाक्टर तो हमारे गाँव के पास में ऐसे प्राइवेट खोल रखा था क्लिनिक तो उनको हो भी गया हो गया तो वह बेचारे ख़त्म हो गए अस्पताल पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो गए सारे अस्पताल बंद थे मेरे तो घर में बड़े वाले जेठ को हो गया और लड़की को हो गई मेरा लड़का खुद करौना के चपेट में आ गया अब हम लोग तो इतना परेशान इतना परेशान कि कहाँ ले जाएँ किसको दिखाएँ क्या करें फिर धीरे धीरे करके यह यहाँ पर सारा होस्पिटल बंद था फिर सोचा की चलो लखनऊ में दिखाएँ कहीं फिर एक दिन लखनऊ लेकर गए दिखने लड़की लड़का और बड़े वाले को सबको लेकर गए दिखाने तो जब लेकर गए दिखाने तो वहाँ डॉक्टर भी दूर से देख रहे थे पास में नहीं आने देते थे कि मेरे भी हो जाएगा सब लोग दूर बैठे थे हम लोग दूर बैठे थे मास्क लगा रखा था बिना मास्क के देख भी नहीं रहे थे जाने भी नहीं देते थे छूने छू भी नहीं रहे थे डॉक्टर और डॉक्टर यह भी बोल रहे थे कि एक दूसरे को छूना मत छूने से हो जाएगा छूने से हो जाएगा फिर क्या हुआ कि दो लोग वहाँ भर्ती हो गए जब दिखाने गए हम लोग दो लोग वहाँ भर्ती हो गए और एक लोग को दवा दे दिया डॉक्टर साहब ने और कहा जाकर आराम करना घर में किसी से मिलना नहीं किसी से जुलना नहीं किसी के यहाँ आना नहीं जाना नहीं किसी से संपर्क मत करना अरे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे सब लोग मेरे यहाँ दूध आता था एक दूदहा दूध लाता था तो वह बेचारा क्या करता था कि एक सीसी में दूध लाकर और बाहर गिरा देता था ज़मीन में वह कह रहा था कि आंटी यहीं से उठा लेना हम अंदर नहीं आयेंगे वह दरवाजे के अंदर नहीं आता था वह दूर से दूध गिरा कर सीसी वह चला जाता था फिर हम थोड़ी देर बाद जाकर उसे उठा कइ बोतल ले आते थे घर में फिर उसको दूध छान कर गरम करके रख लेते थे इतना ज़्यादा यहाँ पर हालत खराब हो गया था कि अब हम क्या बताएँ मेरे यहाँ टी वी चलती थी तो टी वी में दूर दूर से खबरें आती थी इतना ज़्यादा खबरें आती थी गड़बड़ कि जहाँ देखो वहीं मर मरा जहाँ देखो वहीं मर मरा जहाँ सुनो वहीं मर मरा लगा था फिर हमने कहा कि घर में टी वी ऊवी मत चलाओ नहीं तो हम तो इससे पहले मर जाएँगे देख कर बहुत ज़्यादा ख़ौफ़ अंदर भर गया था बहुत ज़्यादा ख़ौफ़ भर गया था देख देख कर फिर मेरे लड़के को तो डॉक्टर साहब ने बोला था कि पच्चीस दिन कहीं निकलना नहीं एक लड़का मेरे लड़के का मित्र था बहुत अच्छा मित्र था तो वह दवा अपने इस्टोर से भेजवा देता था और कहता था मेरे दुकान पइ मत आना मुझे मत छूना और किसी को मत छूना हम दवा देंगे घर तक पहुँचाएँगे तुम्हारी पूरी मदद करेंगे लेकिन घर से बाहर मत निकलना कहीं आना जाना नहीं डॉक्टर साहब ने बोला है कि आराम करो तो आराम करो हम पूरी मदद करेंगे लेकिन घर से मत निकलना वह अंदर ही पड़ा रहता था खाता था पीता था खाता खा पाता ही नहीं था थोड़ा थोड़ा जो दाल है रोटी है थोड़ी थोड़ी कोई चीज़ जैसे खाता था तो खाता था अंदर ही पड़ा रहता था बाहर नहीं निकलता था और अब क्या बताएँ जो स्थिति थी यहाँ पर कि अब क्या बताएँ अच्छा तो अब पढ़ाई लिखाई सबकी बंद हो गई थी टीचर लोग इस्कूल बंद कर दिए थे उसके बाद में धीरे धीरे मोबाइल से आनलाइन पढ़ाई शुरू हुई तो मोबाइल से ओनलाइन पढ़ाई शुरू हुई तो उसमें हानि भी हुआ लाभ भी हुआ लाभ यह हुआ कि बहुत सारे बच्चे तो ओनलाइन पढ़ाई शुरू कर दिए पढ़ाई भी हो रही थी पेपर भी हो रहा था और कोई कोई बच्चे मोबाइल ऑन कर देते थे और यह कुछ और देख देखते रहते थे तो करौना का हाल बहुत ज़्यादा खराब था बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ कुछ क्या बताएँ